पयलीं जे आशिल्ले ते फिचर फोन आनी बटन फोन म्हणटाले ते आशिल्ले आतां खुबशे खूब स्मार्ट फोन मार्केटांत आयल्या ते स्मार्ट फोनार आमकां शिकपाकूय जाता स्मार्ट फोनार एक यूट्यूब म्हूण ऍप आसा ताचेर खुबशे खूब ऑनलायन कोर्स बी आसा ताचेर आमकां घरा बसून शिकपाकूय जाता क्लासींत जे आशिल्ले ते आमी पयलें बोर्ड दिवन टिचर आमकांं बोर्डार बोर्डारसून शिकयताले आतां प्रोजेक्टर एल सी डी वा ते घेवन आतां आमी शिकतात आनी ऑफलायन क्लास जे आशिल्ले ते आतां ऑनलायन जाल्या आमी आमकां क्लासींत येवपाक ते नाका आमी घरा बसुनूय शिकपाक जाता आतां आमचे कडेन लॅपटॉप फोन बी आसा ताचेर आमकां बुकान बरोवपाक बरोवपाकूच ना आतां आमी टायप करपाक जाता लॅपटॉपान मागीर रेडियो जे आशिल्ले ते आतांय चलता आनी तांचेर रेडियाचेर एडवर्टिजमेंट जे चलताले ते आतांय चलता पूण खुबशे खूब आतां सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर चलता इंस्टाग्राम फेसबूक आनी खूब प्लॅटफॉर्म आसा आनी जे आसा ते आमी टी वी पळयताले ते आतां स्मार्ट टी वी आयला स्मार्ट टी वीचेर खुबशे खूब ओ टी टी प्लॅटफॉर्म आसा ओ टी टी प्लॅटफॉर्म्सांतले एक नॅटफ्लिक्स प्रायम मागीर डिसनी हॉटस्टार आनी आनी खूब प्लॅटफॉर्म आसात तशें आमचें जीवन खूब इमपॅक्ट जालां आनी आमकां खूब आमचें खूब बेगीन जालां आतां आनी हें खूब बरें आसा